جی ہاں بچپن سے ہی مجھے کتابوں کے علاوہ میگزین پڑھنے کا بہت شوق رہا ہے اور اس کے علاوہ میں روزانہ بلا ناغہ اخبارات کا بھی مطالعہ کیا کرتا ہوں کیونکہ میگزین ہو یا اخبارات ہوں ان سے ہمیں ہر مہینے ہر ہفتے یا روزانہ ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتا ہے ہمارے سماج میں کیا چل رہا ہے ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے یا ہم لوگ جینے کے لیے کون سے نئے نئے طریقے اختیار کر رہے ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہے جو ہمیں میگزین کے ذریعے سے یا اخبارات کے ذریعے سے ملتی ہیں اور اخبارات کا پڑھنا ہمارے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوتا ہے میں اپنے گھر والے کو بھی یہی مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ کم سے کم اخبارات کا ضرور مطالعہ کیا کریں روزانہ کیونکہ